नमस्ते हाँ बताइए कौन सा बनाना है अच्छा अच्छा

पहले तो आप बताइए कि आपको तीखा चाहिए या फिर मीडियम चाहिए या

अच्छा ठीक है ऐसे कहाँ से बोल रहे हो आप

मैं मेनपुर सिटी से बोल रही हूँ शारदा होटल से हाँ तो आ कब तक चाहिए आपको यह ऑर्डर हाँ तो यह पार्सल करवाना पड़ेगा या आप कोई यहाँ पर आओगे हाँ ठीक है और कितने लोगों का है पाँच लोगों का अच्छा ठीक है ये टोटल प्राइज़ रहेंगे इनके ये हो जाएंगे इनके तैंतीस सौ रुपये पाँच लोगों का खाना है उसमें रहेगी पाँच लोगों के एक तो पोहा है गुलाबजामुन है और इमरती है और क्या बताया था आपने कबाब है यह हो जाएगा आप आ जाइये शाम के चार बजे तक आ जाइए आपका तैयार रहेगा या फिर आप टाइम बता दीजिए आप कब तक आ सकते हो तो उस हिसाब से हम शुरू कर देंगे

ओके ओके ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ओके